हँ हम दिल्लीसँ आयल छियै नाटकवला तऽ कोनो बिहार मे कोनो अथीसभ सुविधासभ छै कोनो सुविधासभ छै बढ़िऑं सभ कलाकार आयल लोकगीत करयवला तैंयो कनि न कनि कलाकार के नामसभ जे बढ़िऑं सभ लागै छै लोकगीत लोकगीतक मतलब मिल सकै छै गाबयवला डान्सर दू तारीख मतलब दू तारीखक बढ़िऑं वला चाही स्टेजसभ बनना चाही आओर सभ किछु व्यवस्था खाना पीना आओर ओतय जे लोकसभ आओत ओकरसभ व्यवस्था होना चाही बढ़िऑं सँ एतय जादा किछु कम नहि हेतै दू तारीखक

किछु कम करि दैत पचहत्तरि तकमे पौने दू लाख लऽ लिअ

तऽ एक लाख नहि एक लाख नब्बे हजारमे